सिंधी लॾूं बेसन जा लॾूं गिहर खोराक मोहन थाल मिठी सइयूं सोन वड़ो खीर साबुदाने जी खीर माल पूड़ो मिठी रोटी कुट्टी सीरो दाल जो सीरो सूजी जो सीरो जलेबी काजू कतली कतल मिठो ॾारो मिठो चिल्लो